नमस्कार हाँ जी सतीश मिस्त्री जी बोल रहे हैं आप कौन अच्छा कहाँ से हिंडोन सिटी से अच्छा क्या क्या काम था अच्छा आपको टेरेस के ऊपर यानि कि सीढियाँ बनवानी है यानि की कितने बाय कितने की अच्छा कितनी कितनी बाय कितनी की बनवानी है कितनी ऊँचाई अच्छा चार फिट में लेंगे आप अच्छा आपको तो कितनी तो फिर वहाँ पे यानि की प्राइज वगैरह आप ही बताओ कितने तक का अच्छा आप कितने तक या बनवाना चाहते हो बताओ अच्छा यानि की दस फिट के तो यानि की दो सौ दो सौ रूपये हाँ सीढ़ी वाइज़ लगाओ आप अरे तो आप देखो तो काम भी तो अच्छा करते हैं न इसलिए तो इतनी प्राइज़ बताई है दो सौ रूपये सीढ़ी अच्छा उन्होंने कितना बताया था अच्छा तो हमारा भी काम एक बार रिअली करवा के तो देखो न किस तरीके से काम करते हैं तो उसी हिसाब से तो पैसे मांगते है आपसे तो हाँ वो देखो फाइनल मैंने देखो अब तक मैंने जो काम किया है वो मैंने किया है यानि की दो सौ रूपये प्रति सीढ़ी लेकिन आप बताओ यानि की आप जब औरों से बात की तो आपको उन्होंने सौ रूपये बताया तो आप बताओ आप कितना दे सकते हो लास्ट में देखो मेरा तो अगर हो हो सके तो मैं लास्ट मेरा रहेगा डेढ़ सौ रूपिया अगर आप बताते हो तो प्रत्येक सीढ़ी वाइज़ आपका काम चलेगा देखो क्योंकि सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई भी आप बता रहे हो उनके हिसाब से तो यानि की तो डेढ़ दौ रूपये काफ़ी ज़्यादा नहीं है वैसे आप बता रहे हो तो तो आप तो फिर डेढ़ सौ रूपये ज़्यादा है तो अब आप बताओ यानि की आप कितने में करवाओगे ये बता दो फिर हाइ हाइ स्टॉप भी बता दो क्योंकि मेरा था तो आपने मेरे बोला तो मैंने आपको बता दिया आप बताओ सीढ़ी वाइज़ कैसे यानि की आपको कैसी बनवानी ये बताओ अच्छा लेंटर वाली डिजाइन में और कुछ अच्छा डिजाइन में कैसी चाहिए अच्छा एल टाइप अरे नहीं आप बताओगे उसी डिजाइन में हम आपको जैसी बताओगे आपकी पसंद होगी उसी हिसाब से आपकी सीढ़ी बना के क्लियर दे देंगे आपको तो आप बताओ आपको कैसी बनवानी है अच्छा एल टाइप में ही बना देंगे आप सीढ़ियों का तो काम हो जाएगा बस आप ये बताओ आपको कितने में चाहिए यानि की प्राइज हमने आपको बता दिया डेढ़ सौ रूपये अब देख लो आप नहीं एक सौ दस नहीं रहेगा एक सौ पच्चीस कर लेना ठीक है नहीं ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक बार हमारा भी तो काम करवा के देखो न आप हाँ आप बता रहे हो नहीं आप बता रहे हो की आपको डिजाइन भी एल डिजाइन चाहिए तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ न की एक सौ पच्चीस आपका हो जाएगा क्योंकि आपने डिजाइन लगवाया है न ऑलरेडी इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे हाँ आप सामान मैं आके आपको वहाँ पर पर्ची हिसाब बता दूँगा तो आप ले आना ठीक है फ्री हो जाऊँगा मैं आपको कॉल कर दूँगा ठीक है ओके हाँ ठीक है मैं आपको बता दूँगा ठीक है